म्हज्या येरादारीन हांव चडशें दुचाकी वा चारचाकीचो उपेग करता चड प्रमाणान दुचाकी वाहनाचो उपयोग करता कारण पेट्रोल पेट्रोलाची सुविधा सगळे कडेन मेळटा आनी इलेक्ट्रीक गाडी वापरपाचो चडसो चडशें टाळप जाता इलेक्ट्रीक गाडी वापरप टाळप जाता कारण जर खंय पयस प्रवास करपाचो आसा जाल्यार चार्जींग स्टेशन मेळप खूब कठीण जाता देखून पेट्रोलाच्या वाहनाचो चड उपयोग जाता आनीक पेट्रोलाच्या वाहनाचो उपयोग केल्ल्यान ट्वेन्टी फोर हावर्स जे पेट्रोल पंप आसा ताची सुविधा आपणावपाक मेळटा दुचाकी वाहनाचो उपयोग करताना सर भोंवतणी कितें आसा तें बरे तरेन अणभवपाक मेळटा म्हणल्यार उजव्यान आनी दाव्यान सगळे कडेन पळोवन खंय ज्या सुवातेर आमी वतात थंय पाव पावतना आमकां खंयच्यो खंयच्यो सुवाधी लागल्यात खंयच्यो खंयच्यो खुणो वा कुरू ज्यो आसा त्यो मेळा तें आमकां पळोवपाक मेळटा कारण जर लोकेशनाची सुविधा बंद जाली गुगल मेप्साची सुविधा बंद जाली इंटरनेट मेळना जाल्यार त्योच खुणो वापरून ज्या रस्त्यान आमी गेल्यांत त्याच रस्त्यान आमकां परत येवपा खूब मजत जाता

खंय आसात कश्यो आसात त्यो पुरायपणान दिसनात कारण गाडयेन बंद बशिल्ल्यान फक्त फक्त दाव्या वटेन जें कितें आसा तेंच पळोवपाक मेळटा देखून दुचाकी वाहनाचो उपयोग हांव तरी प्रवास करतना खूब प्रमाणान करता जर म्हजो जो वांगडी आसा तो मुखार वाहन चलयता जाल्यार हांव फाटल्यान बसून चडशें त्या त्या बऱ्या बऱ्या सुवातीचे फोटे काडटा आनीक खंयच्या प्रवासाची याद म्हणून ते ते फोटे मागीर म्हजे कडेन उरतात गाडयेन बशिल्ल्यान पेसेंजर सिटाचेर बशिल्ल्यान जें दावे वटेन जें कितें पळोवपाचें आसता ताचेच फोटे काडपाक मेळटात पूण दुचाकीचेर प्रवास करता तेन्ना मुखार फाटल्यान सरभोंवतणी कितें आसा हें सगळी अप्रुपा ही सगळी सुवाती अणभवपाक मेळटात लोक कशें तरेन वावुरतात कशें तरेन चलतात भोंवतात कशें तरेन आपलो प्रवास अणभवतात हें लेगीत अणभव हें लेगीत सगळें अणभवपाक मेळटा आनीक एक प्रवासक जाल्यान लोकांचेर तशेंच सैमाची भोंवडी करतना लोकांक ओब्जर्वेशन करप लोकांची हालचाल तशेंच वेगवेगळ्या सुवातींचें वेगवेगळ्या जाग्यांचे अस्तित्व जें आसा तें आपणावप पारखुवप हें सगळें करपाक म्हाका खूब मज्या येता देखून लोकांक सुमजून घेवपाक त्या सुवातीचो सैम बरे तरेन अणभवपाक दुचाकी वाहनाचो खूब दुचाकी वाहनाचो खूब उपयोग जाता देखून दुचाकी वाहाना दुचाकी वाहनानचेर हांव चड प्रमाणान प्रवास करूंक सोदता तेच बरोबर बसून प्रवास केल्ल्यान कसलेच तरेचे भलायकेचेर कसलेत तरेचे प्रभाव पडनात तशें गाडयेन प्रवास करतना वोकारी येवपाचे शक्यता आसता ते दुचाकी वाहनाचेर पोव चडशें अणभवना तेच बरोबर जर पावसाचे दीस आसा शियांचे दीस आसा जाल्यार बरो शितळ वारो अणभवपाक मेळटा सैम सैम आनी वा सरभोंवतणच्या निसर्गाचें वातावरण कशें आसा हें पुराय प्रमाणान दुचाकी वाहनाचेर पोवपाक मेळटा